मुंहिंजे घर में मां कुझु बूटा ऐं वूटा लॻायां आहिनि मां उन्हनि जी चंङी तरह संभालु कंदी आहियां गर्मीयुनि में मां उन्हनि खे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा पाणी ॾींदी आहियां ताक़ी उहो सुकिजी उस में सुकिजी न वञनि ऐं बरिसातुनि में माण्हुनि खे थोरो अंदरि करे रखंदी आहियां मुंहिंजो घरु थोरो वॾो आहे त उन्हनि खें अंदरि करे रखंदी आहियां त जीअं उन्हनि खे घणो पाणी न मिले ऐं उहा उहे सड़ी न वञनि ऐं ओ सर्दीयुनि में बि मां इन तरह सां संभालु कंदी आहियां